हेल' औ हेल' औ हेल' सार ओ जोंनाथ' नै माबा दिस्ट्रिक्टनि माबा रानिं कम्पिटिसोना जासिगोन ना ओमफ्राय बे ट्रेइनिंफ्रा माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोनफालाय ओरैनो औ ओमफ्राय बुस्थुआनोथ' जाथारनोसैना माबा नभेम्बर टुवेन्टिउवाननिफ्रायनो जागौमोन होननाय आङो मैयासो नोटिफिकेशोन नुदों औ ओमफ्राय जोंना ओरैनो एथलेटिक्स प्लेयारफ्रा साबैसेमोन ओरैनो गासै जेनेबा औ दिस्ट्रिक्टाव फरटिउवानजोनना ओमफ्राय जोंनि बेंटल एरियानिफ्राय सोरबा दंमोनना माने लोगोफोर मोनफाबा साबसिन जायो नालाय एसे औ औ माने सेबेनजन दंना औ ओ होनबा नैबे अक्ट'बर औ ओम ओम ओम औ औ औ औ ओम ओम औ औ बेथ' बे सार औ ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम औ मानि सार आं मोननाया जेनेबा नबेम्बरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोनबा ट्रेइनिंआ माने आङो दानो ओरैनो लकेलावनो बिसोरजों एसे लोगो जाफानानै प्रेक्टिस खालामफानोसै बिदि सानदोंमोन आरोखि आङो मानि खेलायाबो बांद्राय औ एसे

औ औ औ मानि औ माने हारसिङै खालामबाबो बांद्राय एखम्बा मटिबेशोनफोरबो खम जायोना ज' ज' खालामबा एसे मा मा टेकनिकखौ बिसिनाफ्रायबो सोलोंनानै लानो हायो नालाय ओंखायनो औ औ होम्बा औ औ औ औ दे सार होमबालाय आं दाहाय नोंनाव बिसिनि नाम्बारखौ सोंहरनोसै दे ओ दे ओ